नोगोरजों रुजुयोब्ला जोंङो गामियावहाय जोबोद मोजांसिन जाग्रा मुवाफोरखौ मोननो थांङो मानोना जोंङो जोंनि बारिआवनो मैगं थाइगं फोरखौहाय गाइनानैहाय खानानैहाय फ्रेश फ्रेश जानो मोनो आरो जोंङो नोगोराव नायनो थांङोबा बेफोर मुवाफोरखौनो मैगं थाइगंफोरखौ हाय मुलि होनानै हासार होनानै आरो गुबुन गुबुन रोखोमनि बायदिसिना बेसादफोर बाहाय नानैहाय बेफोरखौहाय थाब मोजां फोथांनो थाखायहाय बाहायनाय जायो आरो बेखौ जानानैनो टाउननि मानसिफोरा एबा नोगोरनि मानसिफोरा गामिनि मानसिफोरनिफ्राय एसे लोरबांसिन जायो आरो गामियावहायथ' बार हावायाबो थांडा जायो बिफां लाइफां दंङ सारिय' फाले आरो टाउननाव नायनो थांङोबा है हारला गारि मटरनि हाद्रि आरो उखुन्दै आरो फेक्टरि फोरनि गनाय बारफोर बेफोरखौ लोगो मोननानै टाउननि आबहावायाबो एसे गुबुंलेसिन जायो आरो जोंङो गामिनि थासारिआवहाय जायगायाबो एसे थांडा आरो टाउननाव हाय गरम जायो